लोकांक गोंयचो इतिहास आनी कोंकणी भाशेचो इतिहास कितें आसा तो खबर ना सो तितूंत जें मिसइन्फाॅर्मेशन आसा तें लोक एकामेकाक पसरतात आनी तितून मिसकाॅन्सेप्शन कोंकणी भाशेचो तयार जाता